हम जे छै से दू दिन पहिले अहाँसँ जे छै से एगो कार बुक करवैने रहुँ आ हमरा आइ जेबाक छै जे मतलब की कहय छै जे जगह पर ओहिके लेल अखन तक अहाँकेँ ड्राइवर नहि आइलि हन तऽ एहि स्थितिमे तऽ हमरा कोनो आओर चीज कएके जाए पड़तै ताहि दुआरे हम अहाँकेँ जे छै से कैन्सिल करबाक लेल फोन केलूँ हन तऽ अहाँ हमर जे छै से कैन्सिल कै दिऔ हम जे छै से दोसरा चीजसँ हम चलि जायब